जय झूलेलाल मां दीपा आहूजा मूंखे टे भाउर आहिनि ऐं असां टे भेनरूं आहियूं असां नंढे हूंदे त पाण में भाउर भेनर एतिरो मींस की घुमंदा हुआसीं रांधियूं कंदा हुआसीं खेॾंदा हुआसीं गॾु खाईंदा हुआसीं पीअंदा हुआसीं घुमणु वेंदा हुआसीं पर तॾहिं एॾो ध्यानु न वियो भई हुन जी कहिड़ी ॻाल्हि मूंसां मिले थी कहिड़ी नथी मिले पर जीअं जीअं असां वॾा थियासीं त हिक ॿिए खे सुञारणु लॻासीं त पोइ त सभिनी जी शादी थी वियूं टिनी भावरुनि जी शादी थियूं असां टिनी भेनरुनि जूं शादी थी वियूं हाणे कॾहिं कॾहिं असां जॾहिं टई भाउर टई भेनरु गॾिजंदा आहियूं हिक ॿिए जो प्यारु ॾिसी करे ॼणु गदगदु थींदा आहियूं वरी माना जीअं ई वेंदा आहियूं हुननि जे घर भाउरनि जे घरु त ॾिसंदा आहियूं त मुंहिंजो भाउ चवंदो आहे अॼु त बेबी तुंहिंजे लाइ मां तुंहिंजी फैवरेट भाॼी पकोड़नि जी भाॼी ठाही थी मां अलाह मां त भाॼी ॾिसी ख़ुशि थी वियमि त वाह मुंहिंजे भाउ खे मुंहिंजे मनपसंदि जी केतिरी चिंता आहे ऐं केतिरो माना मूंसां उनजो सुभाउ मिले थो मुंहिंजी सोचु हुन सां केतिरी मिले थी मां त ॾाढो ख़ुशि थी वियमि भाॼी खाई करे वरी ॿ टे ॾींहं गुज़रिया त मुंहिंजे भाउ चयो हाणे घुमण जो था प्रोग्राम ठाहियूं सॼी फैमिलियूं असां घुमणु वियासीं मुंहिंजो भाउ असांखे वठी हलियो कंहिं मंदर में हाणे असांजे ॿारनि सभिनीनि जी दिलि हुई वोटर पार्क त थोरा ॿार नाराज़ थिया पर उन ॻाल्हि ते थोरो मुंहिंजे भाउ जो ऐं असांजो थोरो भई हुन सुभाउ ऐं उन जी सोचु मींस की हिकु न थी ऐं किन ॻाल्हियुनि में सोचु हिक थिए थी किन में नथी थिए वरी भेनरियूं असां ॾिसो भेनरियूं त छा हिक खां हिक सो सोचु हिकिड़ी ॼणु त ड्रेसियूं वठूं त बि ॼणु मन खे वणंदड़ मुंहिंजे मन जे मनु वणंदड़ ड्रेसियूं भई अचियूं वञनि त मन ॼणु गदगदु पियो थी वञे पर हिकिड़ी ॻाल्हि हिकु दफ़ो छा थियो मुंहिंजी भेण मुंहिंजे लाइ सोन जूं फुलियूं ठाहिराहे करे खणी आई फुलियूं त मां ॾिठियूं पर मुंहिंजे कननि ते सुहनि ई न मां चयो भई सोन जे ॻाल्हि में त मुंहिंजी भेण मुंहिंजे मुंहिंजे सोचु जहिड़ी आहे मुंहिंजे चोइस मींस के मुंहिंजे सुभाउ जहिड़ी आहे माना मुंहिंजे वणंदड़ जी फुलियूं न वठी आई आहे ख़ैरु हाणे भाउर भेनर जीअं पंज आङुरियूं सरखियूं न आहिनि तीअं सभिनी जी सोच बि त सरखी न थींदी न जय झूलेलाल